औ हेलौ औ आंनो गय फुलियाथ' दङ दंनाया गोबाङैनो दं ओमफ्राय नांगौमोन गय फुलियाथ' जावैनानै माबाजोबनाय गासिबो जावैनानै दोनजोबनाय ओरैनो थिन फुट थिन फुट आ आलादा दाम बिदिनो फास फुट सारि फुट फ्रा बिदिनो आलादा आलादा दामा गिदिरसिना एसे बारा जाहैबाय दामा ओमफ्राय थिन फुट फोरनिया जेनेबा थ्रिस थाखा फांसेयाव बेबायदि ओमफ्राय सारि फुट बिदिनो दस थाखा दस थाखा बारा आरो

अ ओम ओरैनोथ' जोङो एसे बुरजा लांनाय हिसाबै जेनेबा दस दालजों फांनैसोनिखौ दानो आरो जों दामखौ लस जागोन बिदि हिसाब लाङोबा

होनबाथ' खमावनो हरगोनदे एसे बाराथ' औ औ औ नोंथाङा माला लांफैगोन गय फुलिखौ अ अ अ अ औ औ औ औ औ औ दे होनबा लानानै फैदो होमबा

औ दे दे दे दे होमबा